एक सौ सत्तावन तीन सौ सतहत्तर तीन सौ उन्यासी पाँच हजार पाँच सौ सत्तावन छः हजार छः सौ छत्तीस तेरह लाख तेरह हजार पाँच सौ बीस